جی السلام و علیکم ڈرائیور صاحب جی جی الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں جی سر اس وقت میں تھوڑا سا تیزی میں تھا تو میں سامان لے کر اترا اور فوراً سے جو ہے میں گھر چلے گیا جی جی جی سر نہیں سر کوئی پریشانی نہیں ہوئی تمام چیزیں جو بہتر تھیں نہیں آپ کا بہت شکریہ ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے بھی بہت اچھا لگا عام طور پر جو ہے ڈرائیور ہوتے وہ کچھ بولتے وغیرہ نہیں ہیں تو بات وغیرہ نہیں ہو پاتی ہے ان سے مطلب وہ صرف ڈرائیو کرتے ہیں چپ چاپ ماشاء اللہ آپ کی باتوں سے میں بہت متأثر ہوا اور مجھے بہت اچھا بھی لگا آپ سے بات کر کے جی آپ نے بالکل وقت پہ اور ہمیں صحیح مقام جو ہے پہنچا دیا جی سر نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ جیسے آدمی بہت مشکل سے ملتے ہیں اور خاص طور سے آدمی جو ہے سفر تو زیادہ کرتا نہیں کرتا نہیں ہے اور دو چار سفر کیے مہینے میں اور اتنے اچھے لوگ ملے تو ظاہر سی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے جی جی نہیں الحمد للہ سب کچھ بہتر رہا جی جی سر ماشاء اللہ بہت شگفتہ مزاج انسان ہیں جی جی نہیں آپ کی باتوں سے میں بہت متأثر ہوا جی ماشاء اللہ اتنے اچھے سے آپ بات کیے اتنا آرام سے ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ مجھے لائے جی جی جی جی انشاء اللہ اب کبھی بھی جانا ہوا تو یہ میرا پرسنل نمبر ہے آپ سیو کر لیجیے منت کے نام سے اور میں بھی آپ کا نام جمال ہوا نا جی جی جی میں ابھی سیو کر لیتا ہوں جی جی جی انشاء اللہ اب اگر کبھی جانا ہوا تو میں آپ کو ہی یاد کروں گا اور آپ کے ہی ساتھ جو ہے سفر کروں گا آپ بور نہیں ہونے دیتے ہیں سفر کے دوران ایک دم سے ماشاء اللہ بات چیت وغیرہ کرتے جاتے ہیں جی جی جی چلیے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ جی انشاء اللہ جی جی جی جی ہاں جی ہمارے بچے بھی بہت متأثر ہوئے آپ سے جی چلیں ٹھیک ہے ڈرائیور صاحب دعائے خیر میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ